हमारे ज़िले में जो बहुत सी डांस है जैसे गोविंदा अभिताभ बच्चन और अक्षय जैसे जैसे अक्षय कुमार और टाइगर श्राफ जैसे उ डांस करते हैं बहुत उसी अच्छा डांस करते हैं जैसे की हम भी करे भरोसा होता नहीं है की हम अच्छा डांस कर पाते जैसे उ कमर हिलाते तो हाथ में हाथ नहीं तो हाथ हिलाते हुए कमर नहीं जैसे उतना हम अच्छा से कर नहीं पाते हैं इसलिए क्योंकि हमें डांस अच्छा उतना नहीं करना आता है और हमारे यहाँ बहुत सी डांस है जैसे करने में बहुत मज़ा आता है और अच्छे से डांस कर भी पाते हैं इसलिए डांस हम लोग उतना अच्छा से नहीं आत होता है क्योंकि हम डांस नहीं सीखे होते है और उ सब डांस सीखकर डांस करते हैं और बहुत अच्छा भी डांस करते हैं इसीलिए जैसे टाइगर श्राफ डांस करते हैं तो हाथ हिलता औ हाथ हिलता है तो सर सर नहीं हिलता है तो हट नहीं हिलता है बहुत सी अठा अच्छा से डांस कर लेते हैं उन लोग जो हमें अच्छा से नहीं कर पाते हैं वह हमारे डांस ज़िला में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा से भी डांस करते हुए लगते हैं जैसे डांस करते तो बहुत हमारे ज़िले में डांस सुपसंद करता है किया जाता है नकी डांस अच्छा से करे तो प्राइज मिलता है प्राइज मिलने के बाद बहुत सारे पुरस्कार भी दिया जाता है की डांस करे अच्छा परफोर्मेंस दिखाए तो अच्छा नम नम्बर मार्क्स भी मिलता है जिससे की अच्छा डांस करने के बाद हमें प्राइज भी मिल जाता है जैसे डांस किए हुए जो अच्छा डांस करे जैसे कि डांस करने में बहुत सी रुचक होती है जिसमें अच्छा से डांस करे जिसमें रुचक न हों उस चीज़ को न किया करे मगर डांस ऐसी चीज़ है जो देखने में एक आगे वाला को बहुत ही मज़ा आता है डांस करने और डांस दिखाने में डांस करने में एक ऐसी मज़ा है जो अगले आदमी को हँसाते और मुस्कुराते रहते हैं डांस एक ऐसी कला है जो अन्य लोगों को रूचित अपने अंदर करते हुए लोग गोरखते हैं